टेक्स्त बुक टेक्स्त बुक आ जोंनि मोजां उन्दैनिफ्रायनो फरायबोबाय थानाय मोनसे बिजाब बे बिजाबखौ जों उन्दै समनिफ्रायनो एलपिनिफ्राय लानानै दासिमबो फरायगासिनो दङ बे टेक्स्त बुकआव जों मोजां मोजां गियान बुथुमनो हायो आरो बे टेक्स्त बुकजोंनो जों मोजाङै मोजां फरिखा लेरनानै पास जानो हायो आरो बे टेक्स्त बुकआ जोंखौ गोबां दासिमबो फरायहोबाय थायो बे टेक्स्त बुकआव जोंनाव कुइशन एनसार थायो आरो बे टेक्स्त बुकआवनो जों गोबां मोजां मोजां गियान मोनो आरो गोबां एलपिनिफ्राय लानानै जों थाखो उथ्रिसारबोनो हायो दा जि थाखोआवबो जों बेखौनो फरायनांगौ जायो बे टेक्स्त बुकआ जोंनि मोनसे मोजां बिजाब आरो बे बिजाबखौ जों गोबां गोबां रोखोमनि बाहायनाय जायो माखासे इंलिश माखासे बड' माखासे सानखान्थि दा जिनै थाखोखौबो जों उथ्रिसारनो हाबाय आरो दा जों बे बिजाबखौनो नांगौ जायो बे टेक्स्त बुकआ जोंनि थाखाय मोनसे मोजां बिजाब टेक्स्त बुक गैयाब्ला जों लेखाखौ माब्रै फरायनो ओंखायनो टेक्स्त बुकखौ जों उन्दै समनिफ्रायनो फरायबोबाय थायो माखासे एनसारफोर थायो आरो माखासे सोंनाय थायो बेखौ लानानै जों गोसोआव लानानै फरायनांगौ जायो आरो बुंनांगौ जायो मोखास्त लायै लायै जों फरिखा होनानै मोजां पास जायो मोजां पार्सेन्ट लानो हायो आरो मोजां थाखोआव जोङो फरायनो हायो बिदिनो उन्दै समनिफ्रायनो बे टेक्स्त बुकखौ जों फरायबाय थानो गोनां जायो